जय झूलेलाल असांजे घर में एल पी जी सिलेंडर वापरींदा आहियूं पर हीअं शइ माण्हूअ खे जाम सावधानीअ सां वापरणु खपे हुन शइ जी सुरक्षा कीअं कबी आहे जंहिं महिल असांखे वपरास न हुजे त बराबरि उनखे बंदि करे छॾिणो ऐं जंहिं महिल बि काई असांखे बांस अचे भई लीक थो थिए त असांखे घर जा दर दरियूं सब खुले छॾिणा खपनि ऐं उनखे सभिनि खां पहिरियों त जंहिं कंपनीअ जो पी जी सिलेंडर आहे हुन कंपनी वारे खे फ़ोन करणु खपे ऐं इतिलाउ करणु खपे त भई इहो गैस जो सिलेंडर लीक थी रहियो आहे ऐं असां हिनखे कीअं बंदि कयूं उहो हुननि खां जानकारी वठणु खपे ऐं ॿी ॻाल्हि सभिनि खे ईअं शइ जी जानकारी हुजणी खपे त पी जी सिलेंडर जंहिं महिल बि लीक थिए त घर जी दर दरियूं खोले छॾियो ऐं घर जी लाइटियूं बंदि करे छॾियो छोकी अगरि घर जी लाइटियूं चालू हूंदियूं त उहा बाहि पकिड़ींदी ऐं हुन सां असांखे जाम हानी बि थी सघंदी आहे त महिरबानी करे घर में अगरि पी जी गैस आहे त असांखे वापरणु ईंदो हुजे त ओहिड़े हिसाब सां ई वापरिणो जानकारी जे हिसाब सां नथा त हुन शइ सां असांखे काई बि ऊंधी शइ न करणी खपे जय झूलेलाल